ہندوستان میں تو کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر گھومنے کے لیے جایا جا سکتا ہے سفر کیا جا سکتا ہے لیکن میری جو سب سے پسندیدہ ہے اس میں جو ریاست ہے وہ ہے کیرلا میں ایک ایک مرتبہ کیرلا گیا ہوں تو وہاں کا جو کلچر میں نے دیکھا جو وہاں کا انوائرمنٹ فطرت سے جو ہم آہنگی وہاں کے لوگوں کی وہ اتنا قریب ہیں قدرت سے وہ سب دیکھ کے مجھے بہت مطلب بہت حیران ہوا اور وہاں پر جو خوبصورتی ہے قدرت کی وہ بھی دیکھنے لائق ہے وہاں پر ہرے بھرے پیڑ پودھے تو ہر راستے میں مل ہی جائیں گے لیکن ہرے بھرے پہاڑ وہاں پر آپ کو کافی ملیں گے جو دوسری جگہوں پر شاید ہندوستان میں کم ہی نظر آتے ہیں تو کیرلا کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر میں جانا چاہوں گا وہ ہے منار تو منار ایک پہاڑی علاقہ ہے ہل اسٹیشن ہے جو ٹورسٹ کو بہت ایٹریکٹ کرتا ہے وہاں سے جو نظارہ آپ کو ملتا ہے وادیوں کا وہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے